जब बागवानीके आयल गप तऽ ओकरामे जब पिताजी कहलक हमरा कि रे बौआ जब गाछे वृक्ष नहि रहतौ बागवानी नहि लगेबही तऽ कोना हेतौ ऑक्सीजन केना हेतौ वातावरण केना शान्त रहतौ अइ खातिर हमरा लागल कि नीक गप बाजै यऽ तऽ हम ओकरामे आपन भी कुछ इच्छा जतेलहुँ कि हँ ई सब होना चाही तऽ हम अपन स्तरसँ अभी पचास साठि गो पेड़ लगेलहुँ यऽ आमके पेड़ यऽ रोड कातमे पीपरके पेड़ लगाए देलहुँ जेकि राति दिन ऑक्सीजन दै छथिन बरगदके पेड़ लगाए देलहुँ रोडके साइडमे ई सबसँ नीक हवा आयत तऽ गाँव ग्रामीणमे ई सब बाग बगीचा होना चाही अहि सँ बगीचा लगाना चाही सबके बगीचा लगाबैसँ शुद्ध हवा बारिश भी बढ़िआँ होयत मौसम भी बढ़िआँ होयत अइ लए कऽ सब कऽ कहै छौं कि बाग बगीचा लगाबू